अभी के परिपेक्ष में जिस तरह की फ़िल्में बनाई जा रही हैं और जिस तरह के गाने बन रहे हैं वे बहुत ही क्रूर मानसिकता के हैं वे बहुत ही घटिया क़िस्म की फ़िल्में बनाई जा रही हैं और गानों का तो कोई लेवल ही नहीं रहे गया है मुझे इस प्रकार की फ़िल्में बिल्कुल पसंद नई है इस प्रकार की जो फ़िल्में बनाई जा रही हैं उसमें किसी एक बुरे आदमी को बहुत अच्छा करके दिखाया जा रहा है जो समाज के लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला है एक समय के बाद एनिमल फ़िलिम जैसी फ़िल्में कभी भी भविष्य में नहीं बननी चाहिए और मुझे उस प्रकार की फ़िल्में बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं रहा सवाल मेरे पसंद का तो मुझे इनोवेटिव कुछ ज्ञानवर्धक और अच्छी तरीक़े की जो समाज को आगे बढ़ाएँ समाज के हित में कार्य करें इस तरह की फ़िल्में पसंद हैं मेरा मनचाहा ऐक्टर मेरा मनचाहा ऐक्टर कोई भी नहीं है फ़िलहाल के समय में साउथ में कुछ बहुत सारे ऐक्टर्स हैं कुछ बहुत अच्छी फ़िल्में बनाई जा रही हैं कुछ बहुत अच्छे ऐक्टर हैं जो उस पर काम कर रहे हैं जैसे महेश बाबू अल्लु अर्जुन रवि तेजा इस तरह के जो व्यक्ति हैं वे अच्छी तरीक़े की फ़िल्में बना रहे हैं और अच्छे गाने बना रहे हैं साउथ में कुछ गाने बहुत अच्छे हैं जो सुनने में बहुत बढ़िया लगते हैं बहुत अच्छी क़िस्म के होते हैं जिनमें बहुत मज़ा आनंद आता है रोमांच पैदा होता है जिन्हें सुनने के बाद मेरा पसंद का कोई भी गायक नहीं है हाँ फ़िलहाल तो नहीं है लेकिन तो जैसे लता मंगेशकर जी हुईं और सोनू निगम हुए इस तरीक़े के जो भी सिंगर हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जिनका गाना सुनना मुझे पसंद है अच्छा लगता है बाक़ी फ़िल्में तो बिल्कुल भी घटिया क्वालिटी की हैं घटिया क़िस्म की हैं संगीत भी बहुत बुरा है ऐक्टर्स भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं साउथ के ऐक्टर से सीखना चाहिए